हैलो हा जगदीश ट्रैव्लस मां था ॻाल्हायो था हा हैलो हा जगदीश ट्रैव्लस मां था ॻाल्हायो हा त असांखे न हाणे ॿारनि जी वेक्शन जा क्रिस्मस जी त असांखे न ॿाहिरि घुमण वञिणो आहे त तव्हां ॿुधाईंदो पैकेज वग़ैरह छा आहिनि किथा जा आहिनि

हा

अच्छा हा अठनि ॾीहनि जो आहे ॾिसो तव्हां अठनि ॾींहनि में थी सघंदो हुजे त हा हा अच्छा हा हा ॿुधायो न अ कहिड़ा कहिड़ा पैकेज आहिनि तव्हां ॿुधायो न घणे ताईं जा आहिनि छा हा हा घणा घणा चार्जिस लॻंदा फ्लाइट्स घणी आहिनि कीअं आहिनि पैकेज में छा अथव हा हा हुन पैकेज में सभु अची वेंदो न खाइण पीअण रवण घुमण फिरण गाॾी वग़ैरह सभु ईंदो अच्छा

अच्छा ठीकु आ हा हा छा छा सर्विस आहिनि हा पर मूंखे कोई शक जो मतिलबु कोई मौक़ो शिकाइत जो मौक़ो त न मिलंदो न हा

हा हा मुंहिंजी साहिड़ीअ तव्हां खां करायो हुयो पैकेज त हुननि मूंखे तव्हांजो ॿुधायो तव्हांजे लाइ तॾहिं मां तव्हांखे कॉन्टेक्ट कयो हा हा अ हा तव्हां आहे न सभु डिटेल मुखे व्हाट्सअप कयो त मां ॾिसी करे तव्हांखे ॿुधायाव थी

ठीकु आहे हा तव्हां जय झूलेलाल हा